हाँ हम बाहर राज्य के पर्यटकों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं क्योंकि बातचीत करने से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हम उस जगह के बारे में नहीं जानते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और तो और इससे हमें बहुत सारा फायदा भी मिलता है इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी भी बढ़ती है जैसे कि हर जगह पे अलग अलग भाषा और अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं हमें यह जानकारी मिलती है कि किस जगह पे किस भाषे का प्रयोग करते हैं और कहाँ के लोग कैसे समुदाय के होते हैं और वह किन चीज़ों को पसंद करते हैं और किन चीज़ों को ना पसंद करते हैं और उनका तौर तरीका क्या होता है